کوچیز اور ٹرینر ایک کھلاڑی کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ٹیم کی اونچائیوں کو پہنچانے کے لئے ہمیں لگتا ہے کہ کھلاڑی اچھا کھیل رہا ہے لیکن اس کے پیچھے ساری تقریباً محنت کوچیز اور ٹرینرس کی ہوتی ہے جیسا کوچیز کھلاڑیوں کو بتاتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے بال ڈالنا چاہیے آپ کو کس طرح سے بیٹنگ کرنی چاہئے آپ کو پریشر میں ہو تو کیسا کھیلنا چاہئے آپ کو بڑے میچز میں کیسا پردرشن دینا چاہیے وہ سارے باتیں کوچیز بتاتا ہے اور ویسے ہی ایک ٹرینر آپ کی فیزیکل مینٹِنینس میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے کہ جیسے آپ کو کسی میچ سے پہلے کیا کھانا ہو کیا نہیں کھانا ہو اور آپ کو کس طرح کی ایکساسائز کرنا ہو بڑے میچیز میں اگر آپ کو زیادہ رن کا ٹارگٹ ملا اور آپ کو وہ چیز کرنا ہے تو آپ کس طرح سے وہ رن کے ٹارگیٹ کو چیز کر سکتے ہو اور اپنی ٹیم کو جیت دلا سکتے ہو جہاں تک بات ہو رہی ہے کہ کوئی پلیئر ہی کوچ بن جائے تو یہ ٹیم کے بہت فائدہ مند ہوگا کیونکہ یہ ایک پلیئر ہی بہت اچھے سے بتا سکتا ہے کہ اس نے وہ اس میچ کو اس وقت پہ کیسے کھیلا تھا اور اپنے آگے کے آگے کے نوجوانوں کو جو کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کو اس وقت کس طرح کھیلنا چاہیے اور اپنے دماغی حالت کو کس طرح رکھنا چاہیے